ہیلو ہاں بولیے ہاں کرتی تو ہوں کہاں سے آپ نے انسٹا پر دیکھا ہوگا ڈیزائن وغیرہ کیسے لگے ہمارے کل ہاں اس کے پیج کے پھر آپ کو سارے ایم ٹو ڈبل ایکس ایل ملتا ہے اویلیبل ہے کچھ پیسز میں اور کچھ پلس سائز میں ہے تو وہ آپ دیکھ لیجیے آپ کے آئے گا نہیں ہاں سن رہی ہوں میں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں نہیں نہیں پارٹی ویئر ڈیلی ویئر ویئر دونوں ہی ہیں ہمارے پاس آپ کس پہ جانا چاہ رہی ہیں وہ آپ بتائیں گی سائز ہاں ہاں ہاں پارٹی ویئر میرے یہاں اسٹارٹ ہو رہے ہیں آپ کے ایک ہزار سے ڈیلی ویئرس میرے یہاں ٹو پیس اگر آپ لیتے ہیں تو ساڑھے تین سو چار سو سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے نہیں میرا آؤٹلیٹ بھی ہے شاپ بھی ہے میری اور میں گھر سے بھی کرتی ہوں دونوں ہی کام ہے میرے ہم ہوم ڈلیوری بھی دیتے ہیں آپ بتائیے آپ کس پہ جانا چاہ رہی ہیںے وزٹ کریں گے جی جی اور کیا ہو گئی ہو گئی ڈن ڈن ہو گئی